हलो हा हलो मां शीतल मोटवानी जय झूलेलाल मां तव्हांजो रिस्यूम ॾिठो तव्हां तव्हां जॉब जेका चयो अथव हा त तव्हांखे पहले तव्हां किथे कयो अथव त तव्हां उते कयो अथव उतां जो छो छॾियव सैलरीअ जी त तव्हां घणी सैलरी आहे आख़िर तव्हां चयो पिया पेमेंट पघार त होॾे बि सुठी अथव ॿावीह चोवीह हज़ार पंजवीह हज़ार कुझु ज्यादा न आहिनि कमु त इहो हर हर जॻह ते इहो ई कमु हूंदो आहे भई पंहिंजो मतलबु के भई महिमाननि खे जीअं जेके ईंदा आहिनि महिमान उन्हनि खे बि सम्झ में अचे पुरो साफ़ु सफ़ाई इह त पूरो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे बाथरूम बि साफ़ु हुजे

अच्छा हा त न भई पास पवंदो ऐं ॿियों तव्हां मतलबु सैलरी बि चयो त त मां पहले तव्हांजो कमुकारि ॾिसंदमि पर मां तव्हांखे पंजवीह त न ॾेई सघंदमि पेमेंट भई बेडशीट चेंज करिणी थींदव त पोछो झाड़ू सभु थींदव बाथरूम वग़ैरह क्लीन करिणो पवंदव हर हिकु सामानु मतलबु सही जॻह ते न त इहो सभु बि त उहो बि हिन में ॾिसणो पवंदो आहे सभु हिते थींदो आहे इहो सभु न त हिते ॿिया बि आहिनि ॿिया बि त कंदा आहिनि मिली झुली करे थी मतलबु मिली झुली करे हिकु ॼणो न हूंदो न ॿ टे ॼणा मिली करे कंदा हिन त उन में एतिरी एतिरी पघारु न थी सघंदी न त हिन में टास्क टास्क कंप्लीट करिणो पवंदो आहे त पहले मूंखे तव्हांजो कमु बि ॾिसिणो पवंदो ॿावीह सही अथव न तव्हांजी न मुंहिंजी ॿिन्हिनि मां ॿावीह सही अथव ॿावीह हिन खां मथे न ॿावीह सही अथव ॾिसो तव्हां पंजवीह चया हुअव पंजवीहनि खां ॿावीह मां चयोमांव ॿावीह में सही अथव हा त तव्हां अची वञो सुभाणे खां ई हा ॾिसा मां कमु बि ठीकु आहे जय झूलेलाल